हम जे छै कतहु घूमयले गेलहुँ बाहर शहर ओहिठाम देखलहुँ देवस्थल जेना देवघर गेलहुँ ओहिठाम देखलहुँ एकटा दोकानमे ढेर सारा मतलब बुक जे छै बिकैत रहए ओहिठाम सभसँ मतलब बुकसभ देखलहुँ सभसँ बढ़िआँ बुक हमरा रामायण लागल ओतयसँ हमरा रामायण दोकानदारसँ पूछलहुँ कतेकके बुक छै दोकानदार बतेलक दू सए पैँतीस रुपैआक बुक छै तऽ फेर हम अपन पहिने कहलहुँ जे दोकानदारकेँ पहिले दिखाबू ई बुक जे केहन लागैए जखन बढ़िआँ ठीक लागल हमरा पढ़यवला तऽ हम खरीदब तऽ दुकानदारसँ बुक लए लेलहुँ फेर ओकरा जे छै दस मिनट बढ़िआँसँ ध्यानपूर्वक ओकरा पढ़लहुँ ध्यानसँ देखलहुँ जखने देखलहुँ दू चारि मतलब जे छै जहिना दू चारि मिनट पढ़लहुँ तऽ बुकमे हमरा बहुत एहन शब्द लागल जे बहुत बढ़िआँ सुनैमे लागल नीक लागल तऽ फेर दोकानदारसँ बुक दू सए पैँतीस टाकामे हम खरीदलहुँ दू सए पैँतीस टाकामे खरीद कऽ फेर हम जे छै ओ बुककेँ घरो अनलहुँ घर आनिके ओहि बुककेँ हम जे छै रोज रोज एक एक अध्याय जे छै पढ़नाइ स्टार्ट केलहुँ जहिना बुकके एक अध्याय पढ़लहुँ तऽ बहुत ही रुचि मतलब लागल ओ पढ़ैमे फिर धीरे धीरे हम बुकके मतलब नेक्स्ट मतलब आगे चैप्टर जे छै मतलब पढ़लहुँ तऽ ओहिमे जे छै बहुत एहन मतलब चीज़ जे छै जे जीवनसँ सम्बन्धित राम सीताके बारेमे जेना अयोध्या कोना गेलखिन राम फेर वनवास कोना भेलै सीताकेँ फेर जे छै रावण हरण फेर जे छै लङ्का लङ्का मिललै हनुमानजी कोना गेलखिन सीता मैयासँ फेर जे छै भरत जे छै अपन राज्यकेँ कोना त्यागलकै रहए रामके लिए फेर जे छै राम जे छै रावणकेँ कोना युद्ध केलकैए ओहिमे बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखल रहै लेकिन ओ जे छै हरेक मतलब ओ जे छै हरेक चीज बहुत मतलब लाइन बाइ लाइन फेर समझायल रहए ओ पढ़यमे तऽ बहुत मतलब बढ़िआँ लागल बढ़िआँ ओकरा हम रोज रोज पढ़यके एकटा रूटीन बनाए लेलहुँ टाइम बना लेलहुँ साँझके टाइममे एक घण्टाके किताबके हम रोज रोज पढ़ैत छी फिर पढ़यके बाद ओ किताब के जे छै हम पूजा घरमे जे छै राखि देल छै कियाकि ओ भगवानके किताब छियै ओहिसँ बहुत एहन छै जे कलयुगमे बहुत ढेर सारा चीज सबक सीखय लेल मिलैत छै जे ओहिमे ई तुलना कयल जाइत छै जे भगवान राम सीतासभकेँ जखन एतबा कष्ट भए सकैए तऽ आम आदमी जे छै ओ कियाक नहि एतेक कष्ट उठाए सकैए ओना जे छै आदमीकेँ बहुत ढेर सारा अपन जीवनमे जे कष्ट मतलब कष्टमय जीवन छै ओहिसँ ई होइत छै ओ पढ़नाइसँ बहुत ही सन्तोषजनक मिलैत छै आदमीके सन्तोष होइत छै जे भगवानकेँ एतबा कष्ट भए सकैए तऽ आम आदमीकेँ कियाक नहि तैँ ओ बुक जे छै हम खरीदलहुँ